नमस्ते मैम नमस्ते जी बोलिए जी बोलिए हाँ मैम हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको किसके लिए मैम बच्चों के लिए कि आपके लिए मैम कितने नम्बर का होता है आपको और मैम कौन सा सूज चाहिए पहले आपको ओदी चहिए कौन कौन से सूज पसंद हैं आप वो बताएंगी उसके बारे में फिर बताते हैं आपको कौन से सूज चाहिए किस कम्पनी के चाहिए आपको हाँ मैम इस समय आफर भी चल रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो और तीनो लोगों को तीनो लोगों के लिए लखानी का ही चाहिए जी मैम इसमें से नया ना न्यू मॉडल ट्वेंटी फोर का मॉडल का सूज आया है मैम तो आप ऑनलाइन मैं फोटो सेंड कर रहा हूँ वाट्सअप पर देख लीजिए और ट्वेंटी फाइव परसेंट आपसे आफ आफ चल रहा है आप चाहे तो कैसे भी दे सकती हैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं इसी नम्बर पर और कुछ चाहिए मैम मैम ट्वेंटी फाइव परसेंट है

नही मैम ये वह एक पर ही है वही पर आप एक लें या तीन लें उससे मतलब नहीं है एक पर ही ट्वेंटी फाइव परसेंट है और इन सब में आपके लिए जो सूज आएगा छः नम्बर का तो हमको आपको पड़ेगा अइसे बारह सौ का पड़ेगा और ट्वेंटी फाइव परसेंट छूट है तो आपको मैम मिल जाएगा नौ सौ का और जो बच्चों का है तो उनके लिए साढ़े छः सौ का है तो आपको लगभग तीन साढ़े तीन सौ में तीन सौ सत्तासी रुपये तक के एमाउंट में आपको दोनों का मिल जाएगा

नहीं मैम अभी तो कोई आया नहीं और कुछ चाहिए आपको नहीं मैम और तो स्लीपर वगैरह भी आपको उससे आप सैंडल वल ले सकती हैं जूती भी ले सकती हैं और भी और भी वो सूज वा सॉक्स वगैरह भी आया है लखानी का ही सॉक्स वगैरह भी आया है

मैम सेंडिल पर तो डिस्काउंट नहीं है फिर भी आप मेरी प्रिय ग्राहक हैं तो चलिए टेन परसेंट कर देंगे अभी कोई मुझे ऑफर नहीं आया है ठीक है वो फेस्टिवल के थ्रू आता है न तो अभी कोई फेस्टिवल है नहीं

ठीक है मैम आप मंडे को आएंगी तो मंडे को भी वैसे कोई ऑफर नहीं होगा अगर आपको ऑफर चाहिए तो आप आइए हाँ कोई और नवरातन के बाद आएगा ना नवरातन उस समय ट्वेंटी परसेंट मिल सकता है अभी मैम बीच में लेंगी तो मैं अपने करिए से आपको दस परसेंट दे सकता हूँ डिस्काउंट चलिए ठीक है मैम आपको ठीक है ठीक है मैम